नमस्कार क्या ओला कंपनी से मेरी बात हो रही है जी सर सर किराये के लिए मुझे कार चाहिए थी किराये पर कार जी सर मुझे घूमने के लिए कार चाहिए सर मैं मेरे परिवार के साथ बाहर जाना चाहता हूँ बनारस ट्रिप के लिए जी जी सर जी मुझे सेवेन सीटर कार चाहिए क्या इनोवा मुझे मिल सकती है सर जी प्रति किलोमीटर इसका चार्ज क्या होता है बता देंगे जी सर जी सत्तर रुपए सर सत्तर रुपए तो बहुत ज़्यादा है क्या आप इसे पंद्रह कर सकते हैं सर है थोड़ा नहीं सर पंद्रह रूपए सर सही रहेगा आप पंद्रह से कर सकते हैं कृपया जी सर सर बता दूँ सात लोगों सात लोग है सर और यह ट्रिप जो रहेगी सर आठ दिन की ट्रिप रहेगी सर जबलपुर टू बनारस सर जी जी सर क्या आप जी कार बुक करने के लिए कितना अमाउन्ट लगेगा आप बता देंगे जी हजार रूपए कार बुक करने के लिए जी सर और बाकी पेमेंट सर जी क्या आप कैश लेंगे या ऑनलाइन बता देंगे इसे जी सर कैश हो जाएगा जी सर धन्यवाद सर धन्यवाद